जोंनि ओनसोलाव गेलेनायनि सोमोन्दै हिंसा गैया गासिबो खेलाखौनो जों गेलेनो मोनजोबो फुटबल होन क्रिकेट होन क्रिकेट होन केराम होन चेस होन लुदु होन गासिबो खेलाखौनो गेलेजोबनो मोनो बल जोनायावबो बल खौबो गेलेनो मोनो जों बलिबल गेलेनांगौ बलिबल खौबो गेलेनो मोनो जों बाव हिंसानि सोमोन्दै जेबो हिंसायारि गैया आरो बल आवबो बल बादि जोबाबो रावबो जोंखौ हिंसायारि खालामा क्रिकेट गेलानायाव क्रिकेट बादिबाबो जोंखौ रावबो हिंसा खालामा बलिबल गेलेनाय समाव बलिबल बादि गेलेबाबो जोंखौ रावबो हिंसा खालामलाया आरो जोंनि गामिना गासियावबो हिंसा खालामा आरो जोंनि गेलेनाय गेलेनायाव गासिबो जोंनि गामिना गेलेथों होननानै जोंखौ खाबु होयो आरो गेलेहोयोबो रावबो जोंखौ हिंसा खालामा बे गेलेनायाव जों गासिबो गोसो होनानै गेलेजोबो केराम बाबो जों हिंसा खालामलाया